इस क्षेत्र में मुख्य अगर देखा जाए तो जो इन्कम सोर्स है या व्यवसाय का जो नए साधन हैं वो पर्यटक ही है उज्जैन एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है यहाँ पर आए दिन कई श्रद्धालु आते हैं बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने उसी के साथ साथ ये कला का भी बहुत बड़ा केंद्र है जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ऐसे कलाकार और वह आए दिन आते रहते हैं वो भी वह भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय का साधन है वहीं यहाँ पर मिट्टी से कहीं सारी मिट्टी से हाथ से कहीं से सारी चीज़ें बनाई जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे हस्तशिल्प मेला वगैरह इस टाइप की चीज़ों इस टाइप की मार्केट का भी आयोजन किया जाता है जोकि व्यवसाय का एक और बहुत मुख्य साधन है उसी के साथ उज्जैन का मुख्य जो है वो पर्यटन हैं यह पर्यटन है और साथ में जो हैन्ड क्राफ़्टेड या हाथ से बनाई हुई चीज़ों का भी एक मुख्य वह मुख्य व्यवसाय है